हां जी में टेलर आह्ली गै बोल्लै नी आं अच्छा थुआढ़ा केह् नांऽ ऐ मिगी दस्सी ओड़ो अपना नांऽ सनाओ हां अच्छा थुआढ़ा नांऽ शिल्पा शर्मा अच्छा अच्छा तुसें मिकी सलवार दित्ती ही थुआढ़ी फिटिंग आह्ली ही केह् अच्छा अच्छा जैदा फिटिंग होई दी अच्छा अच्छा तुस निं आपूं आएओ निं इत्थै ते में थुआढ़ी फिटिंग दिक्खी लैह्गी ठीक ऐ एह् होना निं चाहिदा हा जरो में थुआढ़ा नाप लेइयै गै थुआढ़ा सूट सीत्ता हा फ्ही पता निं कि'यां थुआढ़ी फिटिंग ठीक निं आई अच्छा अच्छा अच्छा इक कम्म करेओ जां तुस गै आई ड़ो जां अ'ऊं थुआढ़ी दवारै नाप लेई लैगी ते भी थोह्ड़ी करी लैह्गी अ'ऊं खु'ल्ली उसी ठीक ऐ ठीक ऐ तुस शामीं मिगी फोनै उप्पर गै अपना नांऽ नाप मिगी व्हाट्सऐप करी ओडे़ओ ठीक ऐ हंजी हां रक्खी दियां में कोई चार पंज रक्खी दियां मेरे कश औंदियां ओह् ते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा करी गेइयां होनियां कुतै बिच हून में आपूं दिक्खी लैह्गी थुआढ़ी कमीज ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं साढ़ा गै कम्म ऐ साढ़ा गै कम्म ऐ दर्जियां दा कम्म केह् होंदा होर इ'यै होंदा तुसें पैसे दित्ते तुसें पैसे दित्ते दे जरो भी खराब होई जा अगर तां ठीक ऐ ठीक ऐ ते इंटरलाक बगैरा में पैह्लें निं ऐ कीती दी ते इंटरलाक बी करनी केह्

हां तुसें ई तुस मिगी पैह्लें एह् दस्सो हां कि तुसें ई टाइट है हिप्प टाइट ऐ जां कमर केह् टाइट ऐ अच्छा ते बाकी बाकी तीरा ठीक आई गेदा अच्छा अच्छा बाहियां बी टाइट करनियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ बाकी बाकी ठीक नी प्लाजो ते फ्लेअर बगैरा पलाजो थुआढ़ा पलाजो हा के फलेअर हा अच्छा अच्छा ओह् ठीक ऐ निं ठीक ऐ ते अपनी कमीज लेइयै आई जाएओ कल्ल आई जाएओ ठीक ऐ अज्ज में थोह्ड़ा अज्ज में थोह्ड़ा कम्म ऐ जरो अज्ज मिगी बड़े सूट आए दे सीने ई ते कल्ल हां तुसें ई टाईम सनाई ओड़नी आं ते तुस शामीं पंज बजे आई सकने ठीक ऐ ठीक ऐ पंज बजे आई जाएओ एह् ठीक ऐ भी